हिन्दी हम हम हिन्दुस्तान में रहते हैं हिन्दी हमारी मातृभाषा है मेरा सभी हिन्दुस्तानियों से अनुरोध है कि सभी हिन्दी भाषा में ही बात करें और हिन्दी को ही अपनाएं मेरी मातृभाषा हिन्दी है इसको हम सबका कर्तव्य है कि इसे जन जन तक पहुँचाएं और हिन्दी हिन्दी एक ऐसी भाषा है जो सरल और सुगम है इसे हर आदमी को बोलना चाहिए हर आदमी को हिन्दी बोलने का प्रयास करना चाहिए हम भारतवासी को हिन्दी बोलने के लिए तत्पर रहना चाहिए क्योंकि हिन्दी

राज्य में बोला जाता है और हर राज्य में इसे समझा जाता है और हिन्दी को जन जन तक पहुँचाने के लिए हम सबका प्रयास होना चाहिए और हिन्दी बहुत ही सरल भाषा है इसे कोई भी समझ सकता है और हर राज्य में इसे लोग हर राज्य के लोग इसे समझते हैं इसलिए हिन्दी को अपनाएं हिन्दी अपने घर में बोलने का प्रयास करें हिन्दी बहुत ही सरल भाषा है और हम पूरे भारत के लोगों से अनुरोध करेंगे कि हर आदमी चहे जिस राज्य के हों हिन्दी को अपनाएं हिन्दी को मातृभाषा समझें और हिन्दी बोल चाल में भी हिन्दी का प्रयोग करें इससे देश सुदृढ़ और विकास के रास्ते पर चलेगा हिन्दी हम सभी लोगों का कर्तव्य होना चाहिए कि हिन्दी ख़ूब दूर दूर तक फैलाएं और हिन्दी को अपनाएं हिन्दी एक ऐसी भाषा है जो हर राज्य में के लोग इसे समझते हैं इसलिए हिन्दी बोलने का प्रयास किया जाए हिन्दी में लिखा जाए हिन्दी पढ़ा जाए इससे मेरा देश मज़बूत होगा और हिन्दी का प्रचार प्रसार होगा इसलिए हिन्दी ही बोल चाल की भाषा में हिन्दी का प्रयोग करें और हिन्दी ही बोलने के लिए

जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए